हमरा आरके क्षेत्रमे बहुत तरहके कला अछि जेकि मशीन चलाके अपन रोजगार कए लिअ अपन घर परिवार चलबैया आओर दोसरोके सिखबैया जेनाकि अगरबत्तिये बनाकऽ अपन घर परिवार चला लैया पापड़ बना लैया बहुत तरहक सब अपन अथी कऽ ले जाइये जेनाकि कोनो दोकान छोटा मोटा खोलिके बच्चाके ले कुरकोड़ा उकोड़ा बेचलैया बहुत तरहके चीज करैया अगरबत्ती बनाकऽ बेच लैया सब लैया सब गोटे मिलके पापड़ बना लैया चरौरी उरौरी बना लैया अदौरी बना लैया सब ई सब बना लैया हमरा आरके क्षेत्रमे बहुत तरहक चीज भऽ जाइया उत्पादनमे जेनाकि चिप्स आओर बना लैया बहुत तरहके चीज अछि हमरा अरके देशमे